जोङो गाहायै बे ओनसोलाव बर'फोर सुबुङानो बांसिन आरो जोंनि बर'फोरनि जि गुदि धोरोम बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमारि सुबुङा बे ओनसोलाव बांसिनै गोसारनानै दङ दा बाथौ धोरोम होनोब्ला जोंनि बाथौ धोरोमनि गुदि होनब्लाथाय जोङो जोंनि गामि ओनसोलफ्राव थानाय बा गंफ्रामबो गामिफ्राव थानाय जे बाथौ थानसालि बे बाथौ थाव थानसालियाव फुजा होग्रा जायफोर बा बाथौ गुरुफोर बा परहितफोर दङ बिथांमोनहानो दैदेनो आरो बे परहितफ्रा जोंनि बे ओनसोलनि बाथौ सिबियारि सुबुंफोरनो गोबां जोंनो धोरोमारि खायसे बोसोनफोरखौ जोंनो ओ सानफ्रामबो बा सानफ्रामबो नङाब्लाबो जेब्ला बाथौ धोरोमनि फोरबोफोर जायो अब्ला बेफोराव बे धोरोम गुरुफ्रा जोंनो बे धोरोमनि खायसे गियानफोरखौ जोंनो होयो दा बे गुरुफोरनि जि बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्रानिफ्राय जोङो इसोरा मा आरो इसोरजों जों सुबुं माहारिया माबायदि सोमोन्दो दङ दा बेफोरनि सोमोन्दै जों गोबां मिथियै खायसे मिथिनो मोनै खायसे बाथ्राखौ जोङो सोलोंनायनि खाबुखौ मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोङो सुबुं माहारि हिसाबै जोंनि थांनानै थानो थाखाय थांखिया मा आरो जों जोंनि सुबुं हिसाबै जोङो इसोरनि फारसे जोंनि मावनांगौआ मा बा जोङो मानसि माहारि हिसाबै गुबुन मानसि जों माबायदि बेबहार खालाम नांगौ मा बायदि आखु दिन्थि नांगौ सुबुंजों सुबुं जों माबोरै जों अनलायनांगौ दा बेफोर गोबां बाथ्राखौ जोङो बे धोरोम गुरुफोरनिफ्राय जोङो लानो हादों आरो बेनि अनगायैबो जों सैथो जे सैथोनि गेजेरजों सोलिब्लासो जों माब्रै देरहासार जानो हायो दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो जोंनि बे ओनसोलनि धोरोम गुरुफोरनि धोरोम गुरुफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनायनि बे खाबुखौ जोङो मोननो हादों